दरभङ्गामे बहुत तरहके व्यवसाय छै जेना मोबाइल दोकान मजदूरी मछली पालन आओर तरह तरहके बिजनेस छै जे लोक करैत छै जेनाकि मजदूरी भए गेलै लेबर क्लासके मजदूरी हर तरहके मजदूर छै जे अपन मजदूरी करै छै काम आओर अपन कोनो ने कोनो तरहसँ गुजारा कए लै छै आओर मछली पालन विभागके एतय यानि बहुत अथी मस्त अथी छै जे बहुत लोक मछलिओ पालन बढ़िआँसँ करै छै आओर बहुत आस पासमे यानि पोखरि छै जे मछली पालनकेँ लऽ कऽ बहुत किछु छै आओर व्यवसायके लिए तऽ हर चीज बढ़िआँ छै जेना दोकान भेल कोनो भी छोट मोट दोकान भेल या पैघ दोकान भेल एतय तऽ मस्त स हर चीजके दोकान चलै छै बढ़िआँसँ जेना किराना दोकान भेल बहुत चीजके दोकान छै मोबाइल दोकान भेल साइबर कैफे भेल तखनसँ अहाँकेँ हर तरहके एतय यानि हमरा आओरके मिथिलामे मिल जायत दोकान जेकि अहाँकेँ हर चीजके लिए कतहु नहि जाय पड़त अपने मिथिलामे हर चीज मिल जायत कहावत छै एगो मिथिलाके पान आओर मखान फेमस छै तऽ उएह हमरा आओरके कहनाइ यए जे मिथिलामे हर चीज मिलै छै आओर बहुत सुविधा छै मिथिलामे जेना बसे यातायात भेल या कोइ भी चीज भेल ओहिके लिए कोनो दिक्कत नहि छै मिथिलामे हमेशा हर चीजके लिए ज् भए जाइत छै आओर इस्कुल आरमे तऽ एतय बहुत नीकसँ पढ़ाइ आर होइए आओर इस्कुल चलाबयके लिए सरकारी प्राइभेट दुनू यए आ प्राइभेट ओहोमे बढ़िआँ पढ़ाइ होइ छै हाँलांकि सरकारिओमे बहुत बढ़िआँ होइ छै पढ़ाइ पढ़ाइ लिखाइमे तऽ क्षेत्रमे मिथिला सभसँ आगे यए ताकि एतुक्का लड़की आर पढ़ि कऽ आइ ए एस आइ पी एस आरके तैयारी कए कऽ बहुत बढ़िआँ जँका निकलि जाइए इएह हमर मिथिलाके अथी छी